कब की कहय छै हम्मे चार्जर लान लियै कीनके तऽ चार्जर लान लियै तऽ चार्जर तोहर खराब भए गेलौ चार्जर नहि बढ़िआँ देलहो तऽ हमर ने मोबाइल चार्ज होइ छै ने कहलहो मोबाइल चार्ज बहुत अच्छा छै लै लअ चार्जर तऽ चार्जर लान लियै दसो दिन नहि भेलय हमर चार्जर खराब भए गेलय तब केना होतय केना हम चार्ज करबय पैसो लए लेलियै बेसी आ नहि देलहो हमरा बढ़िआँ चार्जर तऽ केना हमे मोबाइल चार्ज करबय हम अड़ोसी पड़ोसीके भी भेज देलियै कहलियै वहाँ दोकानवला कन चार्जर अच्छा मिलय छै जा ले आन गन आओर पड़ोसी सब लए अनलकय पड़ोसियो सब हमरा बोलय छै लड़य छै कहय छै जे केहन दोकानदार हमरा बताय देले चार्जर हमरा नहि अच्छा देलक आओर कि कहय छै बल्व लानलियै बल्बो ठकि लेलहो बल्वो नहि बढ़िआँ देलहो बल्वो नहि बड़य छै फ्यूज भए गेल से एनाही दोकानदार करय छियै दोकानदार बढ़िआँ र रखय छो किआ नहि सामान हमरा गलत सामान दय छहो हमर पैसा लै लेलहो तैं बल्वो नहि बढ़िआँ देलहो चार्जर आनलियै चार्जरो खराब भए गेलय लाइट लानलियै कीन कऽ तऽ लाइटो खराब भए गेलय कोइ सामान हमरा अच्छा नहि देलहो हमर सब पड़ोसी हमरासँ लड़य छै बोलय छै तार लानलियै बिजलीवला बिजली तार लगेलियै तारो खराब भए गेलय एक्को महीना नहि चललै तार तारो खराब भए गेलय मतलब एना सब नकली सामान राखिके पैसा ठकि लै छहो एत्ते नहि ठकल करहो पैसा ठकि लै छहो